देखिए अगर विशेष रूप से सुंदर या अद्वितीय चढ़ाई वाले स्थान का वर्णन किया जाए तो सबसे पहले मैं लूँगा वैष्णो देवी जहाँ पे बहुत ही सुंदर ज़गह है जो मातारानी का दरबार है जहाँ पे घूमने की बहुत अच्छी ज़गह है और बहुत ही अद्वितीय चढ़ाई वाला स्थान है वहाँ पे जितने भी स्रद्दालू जाते है सब लोग अपने चढ़ाई करते हैं इसके बाद सवी विशेष रूप से सुंदर सुंदर जो आकृति है वो उसके दर्शन करते है उसको एन्ज्वॉय करते है और मातारानी के दर्शन करते हैं वहाँ पे पहाड़ी इलाका ज़ो है ज़ंगल जो है पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ पे बहुत ही विशेष रूप से उसे सुंदरता का सुंदरता देखने को मिलती है और बहुत सारे चढ़ाई वाले रास्ते है वहाँ पे बहुत ही विशेष नाम से लिया जाता है जैसे अपना ज़म्मू कटरा कटरा ले लिया ज़ाए ज़म्मू कटरा में भी बहुत ही ज़्यादा सुंदरता है और चढ़ाई वाले स्थान तो नहीं है हालांकि जम्मू कश्मीर में फिर भी ये सुंदरता का वहाँ का वर्णन किया जा सकता है